स्विगी वारा भाउ ॿुध मुंहिंजो घर तमामु ईज़ी अथेई लाजपतनगर मैटिरो जीअं ई पहुचंदे न त लाजपतनगर मैटिरो खां ॿ क़दम हल अॻिते सेंट्र्ल मार्केट जे पासे त सेंट्रल मार्केट जे खाॿे हथे ते हिकु रस्तो थो वञई जो मूलचंद हास्पीटल रस्तो वेंदो आहे हुन रस्ते ते हलंदे त थोरो ई जीअं अॻिते हलंदे त अपोलो केमिस्ट जी दुकान ते अपोलो केमिस्ट जी दुकान जीअं ई क्रोस कंदे त साॼे हथु ते हिकु सिकयोरिटी वारो वेठो अथेई गेट ते हुन सिकयोरिटी वारे गेट खां पुछिसि के श्रीकांत भाटिया काथे रहंदा आहिनि मूंखे सुञाणे सिधो हुन गेट मां अंदरि अचु घरु नम्बर छह अथेई ए ब्लॉक आहे घरु नम्बर छओं ऐं टियों फ्लॉर अथेई टियों फ्लॉर जॾहिं हुते पहुचंदे त घर जे हेठां ई घंटी लॻियल अथेई हुन घंटीअ खे वॼाईंदे त मथां टे फ्लॉर ता कोई न कोई रिसपोंस कंदे या मुंहिंजी मेड हूंदी या मुंहिंजी घरवारी हूंदी या मुंहिंजा ॿार हूंदा जीअं ई घंटीअ आवाज़ ते ईंदा तोखे मथे घुरायो वञिबो या त तूं सीड़ीअ सां अचु न त लिफ़्ट लॻियुल आहे लिफ़्ट मां बि मथे अची थो सघें सीड़ियुनि ता बि मथे अची थो सघें जीअं ई मथे थर्ड फ्लॉर ते पहुचंदे या लिफ़्ट मां या सीड़ीअ मां मां तोखे उते मथे ई मिली वेंदुमि हुओ जो तोखे आडर ॾिनो हुओ भरपूर करे मूंखे हुते पहुचाइण जी कोशिश कर